جی ہاں یوگا ایک ورزش کی شکل ہے یوگا ہندوستانی قدیم ریاضات اور مندرجات ہے یوگا ایک قدیم اور تجربہ کار مشق ہے جسے آسانی سے کئی ہزار سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اور اندرونی متوازنین کو بھی بڑھاتا ہے یوگا مختلف آسان اور مشکل آسانیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو آرام تندرستی اور دماغی سکون فراہم کرتے ہیں